मुझे चिकन बिरयानी नहीं बनाने आता है चिकन बिरयानी सीखने के लिए मैं यूटूब इंटरनेट गूगल इस सबसे मैं सीखूँगी जो कैसे बनता है अगर मैंने सीख लिया फिर सीखने के बाद मैंने घर में भी एक बार ट्राई करूँगी जो चिकेन बिरयानी अच्छा कि नहीं बना बना के देखूँगी उसके बाद सबको अच्छा लगे तो बार बार बनाऊँगी फिर अंडा बिरयानी भी नहीं बनाने आता है वो भी मैं इंटरनेट से देखूँगी वो भी सीखूँगी क्योंकि सीखने का कोशिश तो हर कोई करता है जब नहीं आता है तो वैसे खाना में बाकि सब कुछ बना लेती हूँ दाल चावल रोटी सब्जी उसके बाद चिकन मटन मछली अंडा सब कुछ बना लेती हूँ सिर्फ ये बिरयानी वगैरह नहीं बनाने आता है तो ये मैं सीखने का प्रयास करती हूँ अगर मुझे आ जाए तो घर में भी बनाऊँगी जिसको नहीं आता उसको भी बताऊँगी जो ये कैसे बनता है बताने के बाद जब अच्छा लगे तो सब बनाएँगे घर में जिसको नहीं भी आता है वो भी बनाएँगे हम गूगल से सीखेंगे यूट्यूब से सीखेंगे इंटरनेट से सब कुछ से सीखेंगे जो कुछ जिसको नहीं आता है वो घर में घर में सबके पास फोन रहता है सब यूटूब से गूगल से अपना पूछ के सीखे जो कैसे बनता है